आज कलके भाग दौड़ वाला जीवनमे बहुत सारा टेक्नोलोजीके जरुरत है जेकर जीवनके दौरान असर होइत छै जेकरा रास्ता पर गेलाके जे है से अभी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सके माध्यमसँ कोनो आदमी ककरोसँ भी अथि जोड़ि सकैत छै अपन आदान प्रदान करि सकैत छै ई कम समयमे बहुत बड़का काम करैत छै पहले लोक ओहे काम करए खातिर कितना कितना समय लागि जाइत रहलै जे अभी चन्द सेकेन्ड मिनटोमे हो जाइत छै एहि लेल टेक्नोलोजीके बहुत बड़का महत्व है टेक्नोलोजी से हम समयके साथ साथ शारीरिक श्रम पैसा सभ किछु बचा सकैत छी एहि लेल ई टेक्नोलोजी हमरा जीवनमे महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत छै एकर दुष्प्रभावो है आओर अच्छा प्रभाव भी हम जेहन रूपमे लेबै ओ प्रभाव हमरा पड़तै